हरि ओम कहिड़ो हालु आहे हा बड़ाई त मिली वेंदो हा हा मिली वेंदो मिली वेंदो जेको आहे छो न मिलंदो इहो ॿुधायो अच्छा हा लकड़ी त ॾिसो अॼु अॼु या त फ्री में कटाइणा पवंदा या अॼुकल्ह बोड अचनि था बोड अचनि था पिया हाणे उहो तव्हांजे बजट जे तव्हां जंहिं महिल घणो आहे ख़र्चु करणु चाहियो त जेको आहे घणो तव्हांखे मतलबु अमाउंट आहे हा पोइ शी हा पोि शीशनि जी लकिड़ी सुठी ईंदव उहा महांगी हूंदी आहे थोरी त उहो काफ़ी व वधीक हा वधीक टाइम लाइ सुठो आहे अॼु बि आहे न दीमकु जो हुन में तेलु लॻी वेंदो आहे दीमकु जो तेलु ईंदो आहे हो तेलु लॻी वेंदो आहे अ हुन खां कोई मतलबु अॼुकल्ह बाक़ी इहा तेलु कोई इएं जेको अलिमारी वग़ैरह जेको ठाराहिणो अथव हिते न हुजेव जिते जीअं अच्छा पाणी सीलन वग़ैरह ईंदी त पोइ थोरी दिक़त थींदी आहे तव्हां बाक़ी त उहो

हा हा ठीकु आहे मां हुन खे चवंदोमांसि तव्हां सां गॾु वेंदो मां बि तव्हां सां गॾु कठो ईंदो मार्किट में ऐं जेको ठीकु हूंदो तव्हांखे ॿुधाइजो जेको आहे उहो मतलबु तव्हां ठीकु आहे हा जय झूलेलाल